मैडम नमस्ते हाँ बोल रहा हूँ कि बाल बनवाना है बच्ची का अपना समय लगाइए

अरे तीन बच्चियाँ हैं तीन बच्चे हैं

गोल गला के काटिए इकट्ठा वो छोटी का दुसरे का भी बढ़ियां बाल जो कटता है वही कट कटवाना है जो आज कल के दौरान में कटता है हाँ ठीक है वो बड़ी है उसका बार बढ़ गया उसका छोटा हो जाएगा हाँ ओ भी मेरे दौड़ान में अच्छा लगे देखने में ठीक है है हमारे अपना भी बाकी है कराना है

हाँ समय समय देखते हुए ना हाँ भेज दें फेसियल तो बच्ची का करना था बोल रही थी

वही तो बोल रही थी पैसा कितना लगेगा पैसा चलिए ठीक है बहुत महँगा बता रही हैं

कुछ कम कर दीजिए